हेलो भैया जोमैटो से बात कर रहे हैं हाँ भैया मैंने अभी न कुछ समय पहले जोमैटो से मसाला दोसा ऑर्डर किया था जो कि मुझे किसी कारणवश अब रद्द करना पड़ रहा है और मैंने इसका जो है ऑनलाइन भुगतान भी कर दिया था तो अभी मैं अब यह चाहता हूँ कि इसको मैंने यह आर्डर रद्द कर दिया है और मैंने भुगतान भी कर दिया है तो जो मेरी धनराशि है जो कि मैंने आपके पास में जमा करी है तो आप इसी ऐप में मुझे वापस कर दें या फिर मुझे इसी ऐप में ही वापस करवा दें या फिर आप किसी तरह से मुझे यह धनराशि वापस कर दें हाँ हाँ

ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन आप मेरी धनराशि पूरी वापस करवा दीजिएगा भैया जी भैया हाँ ओके धन्यवाद भैया धन्यवाद